ہم لوگ جو ہے ایک شہر میں رہتے ہیں جہاں پہ جو ہے بہت ساری فیکلٹی ہم لوگوں کو ملتی ہے یہاں پہ جو ہے عام ہم سب جانتے ہیں جیسے کہ لوگ جو ہے بیماریاں جو ہے بہت تیزی سے پھیلتی ہیں لوگوں میں اور اس کے لئے جو ہے ہم کو ڈاکٹرس کے پاس جانا رہتا ہے تاکہ ہم اپنا جو ہے ہیلتھ صحیح کروا سکیں تو ہمارے گھر کے آس پاس بھی بہت سارے ڈاکٹرس ایسے ہیں جو کہ اچھے سے ہمیں ٹریٹ کرتے ہیں اور ہمیں ان کی دوائیاں بھی پریفر کرتے ہیں تاکہ ہمیں جو ہے ہم جلدی سے جلدی کور ہو سکیں ہماری ہیلتھ جو ہے وہ کورس سکے ہو سکے میرے آس پاس بھی بہت سارے اسپتال ہیں جہاں پہ جو ہے یہاں تک کہ آپریشن بھی پرفام کیا جا سکتا ہے ایمرجنسی آپریشن بھی لوگوں کو دیکھ دیکھا جا سکتا ہے ایمرجنسی کیس میں بھی لوگوں کو دیکھا جا سکتا ہے اور کوئی بھی پیشنٹ ایسا نہیں ہے جس کو اسپتال نہ جا اسپتال جانے پہ اس کو جو ہے بیڈ نہ ملے یا پھر اس کی جو ہے چیک اپ نہ ہو یہاں پہ ہر لوگوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اور اکولی ٹریٹ کیا جاتا ہے اور لوگوں کو جو ہے ڈاکٹرس جو ہے اچھے سے دیکھتے ہیں اور ان کو دوائیاں بھی پریفر کرتے ہیں